आजकाल सगळे कडेन जल्मदीस मोठ्या दबाजान मनयतात सकाळी सकाळीं जेच जेचो कोणाचो वाडदीस आसता जल्मदीस आसता तो न्हांवन धुवन देवाक वात लावन लागींचे गांवच्या खंयच्या देवळान वचोन देवाक पांयां पडोन घराकडेन येता आनी ताका मागीर घरांतली व्हडली मनशां ओवाणी करतात गोड खावयतात सांचे सगळे इश्ट तेजे घरांतले लोक सोयरे सगळे येवन जल्मसाची पार्टी करतात आनी तेका नीव नीव गिफ्ट दिता आनी मागीर नॉनवेज जेवण स्वादीक जेवण आसता दुसरो सण आमी एक साजरो सणूत म्हणूंक शकता ताका आमी ते आसता ते लग्न लग्न हे मोटे मोटे प्रमाणान आसता म्हणून आमी तेजो तयारीक आमी एक वर्स पयरूच लागतात देवाचो प्रसाद घेतलो कुळदेवीक कुळदेवीचो कॉल घेतलो कितें पयलो आमी पत्रिका छापता जें किदें भांगर आहा तें करपाक ऑर्डर दिता मागीर मागीर आसता धडवत धडवत काडटा आमी कपडे जे किदें लागता न्हवऱ्याक म्हण व्हंकलेक म्हण या आवय बापायक कितें भयणी आहा भाव आहा कोणाचो मान दिवपाचो आसता ते सगळ्याचे कपडे जे काडटा आमी ती धडवत आमी धडवत घेव काडूंक वयता मागीर पत्रिका सगळें वाटूंक लागलें कितें मागीर आतां ती लग्नाचो दीस सगळ्याकून पयलें आतां तें साकरपुडो साकरपुडो व्हंकलेगेर जाता आनी आतां आजकाल मातशें सगळ्यांक सांगता घरांतल्या सगळ्या लोकांक सांगता आजू शेजाऱ्यांक सांगता आपल्या मित्रांक सांगता म्हणून चडशे लोक आतां साखरपुडो सुद्दां हॉलान करता साकर पुड्याक साकरेचे पुड्याचे आदलो बदल जाता आनी ती साकर एक ताटान वतयतात तेज्या फुडें मागीर आंगट्यो आंगठ्यो एकमेकाक घालता आनी मागीर लोकां खातीर सगळ्यां इश्टां खातीर जेवण आसता मागीर येता तो लग्नावटचे दुसरे हिसां मै येता ते हळद खेळत अक्क्या आंगान हळद हळद काडची पडटा मागीर ती जाता ती यजवानपण हेजे म्हणपण जालें कितें मागीर माटेचोण आनी मागीर येता ते लग्नाचो दीस लग्नाक सगळ्याकून पयलू आमी ओवळांचो हार घालता आम्याच्या पानाचे हार घालता मागीर हळदी कुडो हातीक बांदता मागीर मंगळसोतर घालता आनी मागीर लास्टाक फुलांचो हार आनी मागीर आसा तो स्वादीश्ट जेवणाचो आस्वाद मागी घर बरोवणी आनी पांच दिसांनी मागीर पांच परत जाता आनी मागीर तेजी लग्न कार्य सोंपता पांच परत जावन